नमस्ते सर अरे बाटी चोखा इहे कुल चाहत रहल ह दाल ओल है आपका होटल न है आपके यहाँ क्या क्या चीज़ है

अच्छा तो अ और सब्जी उब्जी का है कई कै मेल का है सब्जी अच्छा कौन कौन सब्जी

अरे हमें त चाही पहिले दमवा त आप क अथुवा बतावत हईं ऊ त चाही तब वो बताईब न ओमें सादी बाटी क दाम दस रुपया साहब अच्छा अच्छा तो दाल उल

हाँ अरे चरी साहब तो बताईं वो दाल कौने चीज का दाल रहर का है कि मटर का है एक ही में सर दाल नाहीं साहब तो ताजा चाहिए ना कि वो अब तु चावल ओवल का केत्थू का है त बढ़ियाँ है चावल हई है रेट रेट चावल का क्या है सौ रुपया प्लेट अच्छा कुल खर्चा कितना आपक गिर जाई खाए पिए में ही पनीर उनीर का सब्जी है पनीर परोरा ओरा का सब्जी है कै मेल का सब्जी है अच्छा क सब्जी साहब सब थ ताजा है